आ मजबूत पौधा छै आ ओकरे बढ़ाबयलऽ चाहैत छियै तऽ जेना मानि लिअ जेना मानि लिअ गुलाबे छै तऽ ओहिमे जे छै से आब बारिशके मौसम अखन जेना चलि रहै छै तऽ ओकरा जे छै से खोदिकऽ जे छै जे छै ओहिमे जे छै से कनि मिट्टी डालि दय छियै आ जय दिन बेसी तऽ बारिशे होइत छै न आइकाल्हि तऽ आइकाल्हि जे छै न जेना हमरा आमेके पौधा लगेनाइ छै तऽ ओकर कलम बान्हि देइ छी नेबो लगेनाइ छै तऽ ओकर इसभके कलम आब कम जमीन वाला तऽ बेसी एगो दुगो पौधासभ लगाबै छै ओइ हिसाबे जे छै से हम अपन हिसाबसँ ओकरा कनिटा खोदि दय छियै छाँटि दैत छियै जब ओकर हड्डी निकलि जाइत छै न तब ओहिपर जे छै से कपड़ा या बोरा सुतली वाला ओकरा बढ़िआँसँ बान्हि दय छियै और ओहिपर पानी दैतत रहै छी मट्टी रहै छै तरमऽ ऊपरसँ सुतली से बान्हि दैत छी ताकि ओ जे छै से रिसल रहै पानी ओहिपर रहय तऽ धूप उप उगय छै तऽ ओकर पानी डालि दय छियै आ ओहिमे धीरे धीरे सिर निकलि जाइ छै निकलि जाइ छै तऽ ओकरा जे छै से फेर डेढ़ महीनामे सिर निकलि जाइ छै तऽ ओकरा निकाललक ओकरा जड़िसँ काटि लय छी काटि लय छी तऽ ओकरा फेर मिट्टीमे आरामसँ जब ओकरा मिट्टीमे दै छियै तऽओकर सिर रहै छै तऽ ओकर आगाँमे पानी डालैत रहलहुँ तऽ ओ धीरे धीरे ओ पौधा जे छे से ओहिना के ओहिना रहै छै जहिना डण्ठल रहै छै आब आमक पौधा आर जे छै से मञ्जरो आर जे छै से ओ पौधा जे छै से जल्दी मतलब फुलै लागै छै कियातऽ ओ तऽ पहिलेसँ तैयार रहै छै आब ओकरा जे छै से सिर्फ मुसलाके जरुरी रहैत छै ओ मुसलासँ मुसला जड़ बनैत रहै छै आ ओ जड़िमे बनैत छै आ ताहिके बाद जे छै से ओ अपन आगुमऽ फलो जल्दिए दिअ लागैत छै तऽ ओकरे हमसभ कलमी कहैत छियै